एखन तकमे तऽ हम जे देखलहुॅं सबसँ नीक हमरा शोले बुझाइया ओकर जोड़ा तऽ निकालबे नहि केलकैया कोना फिलिम जेना छलैया ओहिमे अमिताभ बच्चन छलै आ अथी धर्मेन्द्र हेमा मालिन जया बच्चन जया बहादुरी जया बच्चन नहि छलखिन जया बहादुरी बहुत नीक रोल संजीव कुमार छलैया बहुत नीक ओहिमे रोल सब आदमी खेलेलखिन आ ओकर शोले फिल्मके जोड़ा कोनो नहि छै हमरा बहुत नीक फिलिम लागल हँ ओहिके बाद एकटा जेना सुर्यवंशम छै अमिते बच्चनके फिल्म छै इहो बहुत नीक लागल हँ जे बहुत नीक ओहिमे छै सबके सामाजिकता सेहो छै आर अपन अथी कनी देखहो सुनहो मे नीक लागै छै फिलिम हमरा बहुत नीक लागल दुनूटा नीक लागल हमरा ओहो दुनू फिलिम आर रोलो हुनकर सबके बहुत नीक छलनि दुनू आदमीके